हॅलो पुलीस स्टेशनान म्हाक एक कंप्लेन बरोवपा जाय आसली हय मगे नांव निविता आनी हिंगां शिरवय केंप्यां हय दोन राती पयले न्ही म्हणजे काल काल आनी राती आनी पयर डेली न्ही एक एक गाडी येता आनी दोन तीग जाण दादले ते सायडीनू भोंवताय ते सेम गाडी आनी ते तीन मनीसूय सेम अशे पूण आमी भायर सोरोनाय भित भितोरूं आसलेलीं रातचें हय कॉट टू वन एशें वन अ क्लॉक म्हळ्ळ्यार हय सो ते कित करता तेशी वयताय आनी मागीर पोरतून गाडी श्टाट मा वयता आसताना गाडी बोन कोन वोयताय आम भायर सोल नाय कोण म्हूण होबोन्ना पट टें तेक लागोन सांगपा जायना न्ही हालीं हूंय फाटीं म्हाका जान चोरी जाल्ली म्हुणटाले ताका लागून आमी विचारुंकूय भायर सोरोना

ती गाडी एक इको टायप इको इको एश ती व्हडली कार ती इको इको दिसता चोड कोरून काळकान तितली ओडको मेडोना पूण चड करून इको दिसता नांमर मेळो ना आमकां कित्या ती येता आसताना फाश्ट येता बट मुखार आनी गोर नाय मागीर टन मारून ते मागीर हय एक हाट एशें हाफू हाट एशें आसता रॅड कल हाफू हाट एश तें रॅड कर तें माश्शें वोळको मेळ्ळलें हय पावणे एक पावणे एका अशे येयल्ले कालूय राती पावणे एकाकू एश येल ती आनी पोयरी तशे एका एक ओय वोय रातचें रातचें रातचें वोय हय एक व्हो पोन्रा वीस मिणटां व्हडली न्हू कित्या आमी माश्शा आवाज येल म्हणट पयर आमकां कोण येयल काय दिस्ल म्हूण आमी दार उगडून भायर गेलीं पयली जाल्यार ती मुक मुखार गेली म्हूण आम मागीर आमक आमगे न्ही म्हळ्ळें किद्या मुखार आनी चोड गोर नाय मागीर कालूय बीन ती येयली मागीर आमी काल सोकाणीं ती इचाल्लें नेबरा कोण येयलो म्हूण टुमगेर ना म्हुणपा लागलें आनी आम न्हिद्ल म्हुणपा लागली ती हय हय वोय ते कोण दोग जा भायर सोल्लले तें आम काल चोयलोलें दोग जाण भायर सोल्लले माय ते उलोयलेशे आनी मागी मागी आमगे घराको रावण घालताना सान चोयल जाल्या ते दिश्टी पोण्णाय मुकारूय वोसोनाय आमी भिवोन ना ते कित उलोयत तेंय कळना आनी गोरा चोयन एश म्हुणू उलोयनाय पूण थिंग रान उलोयताले ते आ बरें बरें बरें तँक्यू तँक्यू मॅडम